हम अपने घर के आँगन या बगीचे में पक्षियों को आकर्षित करने के लिए घर के आँगन में गर्मी के दिनों में या छत पर पानी रखते हैं कुछ दाना रखते हैं ताकि पक्षी उसको देखकर आकर्षित हों और हमारे आँगन या छत पर वे आएँ फिर सुझाव की बात यही है पक्षियों के लिए डायना और पानी रखने से पक्षी आते हैं और हम आज ही नहीं हम तो बहुत पहले से बचपन से हीं हमने पक्षियों को काफ़ी पसंद किया है गर्मियों के दिनों में जो चिड़िया आती है तरह कई प्रकार के पक्षी आते हैं उनके लिए डायना पानी रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और हम हम खुद अपनी हाथों से जब चावल डालते हैं तो पक्षी आते हैं उसको चुगते हैं चुनते हैं धीरे धीरे चुनते हैं तो बड़ा प्यारा दृश्य नज़र आता है और हम उनके साथ काफ़ी फोटो भी लेते हैं